पशुओं की देखभाल करने के लिए उनके उत्पाद ज़्यादा करने के लिए हम लोग एक तबेले तबेला बनाते हैं जैसे मतलब एक घर की तरह रहेगा जिसपे बना रहेगा ढका रहेगा चारों बगल से खुला रहेगा जिससे मतलब अच्छे से गैप रौशनी और हवा आती जाती रहे गर्मियों के लिए तो खुला ही अच्छा रहता है लेकिन सर्दियों के लिए चारों तरफ से ढका होता है उसपे पर्दा लग जाता है जिससे मतलब उन लोगों को ठंडी न लगे ठंडी के उससे बचाने के लिए उन लोग को बोरे से ढक दिया जाता है ऊपर से बाँध दिया जाता है और थोड़ा धुएँ का भी वो करते हैं सुलगा के कि धुआँ होता रहे जिससे पूरा वातावरण गर्म रहे और गर्मी के लिए तो पखें का भी यूज करते हैं और उन लोगों को समय समय पर स्नान कराते हैं उनकी साफ़ सफ़ाई करते हैं उनको अच्छे से मतलब देख रेख करते हैं उनके चारे का भी अच्छे से व्यवस्था करते हैं जैसे हुआ भूसा और हरे हरी मतलब घासें खेत में उगी हुई घासें और हम लोग तो बरसिंग लगते हैं जिससे बरसिंग से उन लोग को अच्छे ढंग से खुराकी अच्छी रहती है उनका दूध भी अच्छा होता है और गाजर भी लगाते हैं मौसम हर समय पे मतलब समय समय पे जिससे उनको चारा अच्छे से मिलता रहे लोग गाजर अच्छे से खाती हैं दूध भी अच्छा देती हैं और लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जूठा घर का जो बचा और वो मतलब वो हुआ